आयच्या जगान पयल्यार गोंयचो स्वभाव खूब वेगळोच आमकां दिश्टी पडटा आमकां पयल्यार की मेन थींग माजो मुद्दो आसा की रांदचे कुडीचे बद्दल म्हाका सांगपाचे आसा की रांदचे कुडीन पयल्यार चडशें हितून चडशें लोकांचे हितून पयत जाल्यार वेगवेगळी खुबशीं आयदनां आसतात खुबशीं म्हणजे खुबशीं हेतून कित्याक म्हाज्या माय मांवचे हितून खुबशीं आयदनां कित्याक दवरल्ला म्हाका तेंच समजना एक तर म्हटल्यार चायचे तोप डिफरन्ट आसतात वेगळे दवरल्ला दुधाचे मागीर दुसरें आसा आनी मागीर कोण सोयरो येयल्यार तेका डिफरन्ट मागीर जेवताना एक डिफरन्ट सगळे वेगवेगळे तिणें मांडलां रोसाक मागीर आमी एलुमिनयमचेच वापरतात आनी बाकीचे खंयचे आवय बाकीचे खंयचे माय मांवाक म्हाजे यूज केल्लेले आवडना कित्याक म्हणून म्हाका तेंच समजना आता पोळी सुद्दां करता तेन्ना पोळी सुद्दां काडटा तेन्ना तिका नोन स्टीकी इतून काडटा कित्याक ते म्हाका तितून चड हे जायना सो तें म्हाका बरें पडटा पण तेंका फक्त लोखणांचे सगळे तितूनच जाय सगळे काडपाक कित्याक ते तेणें समजता की तितून बरें येता काय जळनां कांय कितें जायना तेका बरो सुगंध येता वास बरो येता तितूनच तेंका टेस्ट येता रूच येता तितून तेंकां आनीक सो तेंकां हांव जाय तेंच वापरलेले पण अशें कित्याक तें कोण जाणा तेंचे म्हाका दिसतां की आयचें लोकांचे स्वभाव खूब चेंज जावपाक जाय आयदनां पयता जाल्यार आयची बायलां आता फुडें सरपाक लागलां जोडटां आनी बरी कमयता तर तांकां वेळ सुद्दां तेंकां कामाक वचपाक बेगीन बेगीन रांदचे पडटा सो तेणी इजी खंयचे वर्क जाता ते पयली सोपें खंयचे काम जाता ते पयली तेंणी कमी करतां तें म्हटल्यार रांदचे कुडीन वचून तेमी जेवण करतां सकाळचे उठून तर हांगासर पयल्यार आमकां दिसतां की नॉनवेजाक सगळे सेपरेट आसतां चिकनाचे बी आयदानाचे तोप सेपरेट दवरतां आनी निस्तें कितें हाडले जाल्यार निस्तें एका हितून दवरतां आनी ते वेजा इतून दवरलें जाल्यार वेज तोपान रोखडें मागीर तापोवणें पडटा आमकां माय मांवाचें तशें काय ना हितून दवरल्यार सपोज आता देवाचे हितून देवाचे कितें कार्यक्रम आसा ते हांव मानतात ते सेपरेटूच आसपाक जाय निस्त्याचे हितून चलना म्हणून ते हांव मानतात ते सेपरेट आसपाक जाय म्हणून भाजी बी करताना चवथीक बी ते सेपरेट आसपाक जाय पण बाकीचे सगळे करताना की अशें सपोज कायल बी वापरतांत तवो बी वापरतात चपाती बी करतां ते एका हितून केले की कांय हरकत ना नुस्तें सुद्दां भाजलें जाल्यार एका तव्यान आनी चिकन सुद्दां ताती बी भाजल्यार कांय फरक पडना की एकाच हितून हे केल्यार पण आयचे लोकांची मेंटेलिटी खूब डिफरंट जाला कित्याक ते म्हाका कांयच कळना म्हाका आता सारकें इटलां आता हांव कितें करुं तें सारकें कांयच कळना उदक सुद्दां पिवपाक उदक तापोवपाक आमी डिफरंट यूज करता उदक सपोज आमी आमकां गरम उदक न्हावपाक जाय जाल्यार आमी तो डिफरंट दवरतां सेपरेट दवरता आमी तितुनूच उदक हें करतां दुसरें हितून आनी आमी खंयचेच हात लायना इतले सगळे एक न्यू न्यू आयदनां येयलांत ती आमी ट्राय करतां घेवपाक मागीर पयता जाल्यार कायलाते आमी चपातेक वापरतात दवले आसा ते व्हडले स्पून बी आसा तें भाजी कालोवपाक रोस सारके घुंवणोवपाक मागीर दुसरे आसा ते आमी व्हडले स्पून सुद्दां हेका वापरता आयस्क्रिम घेवपाक मागीर दुसरे म्हटल्यार जेन्ना शेजारी बी कोण घरा येता रावपाक वा कोण कोणुय असो भायलो मनीस येता तेंका एक तर आमी बरें तरेन आमी सोय करतां की तेंकां बेस्ट हें मेळपाचे म्हणून जेवण आनी बरें हितून आमी तेंका परोसपाचे म्हणून आदल्या काळान अशें नासले काय आदल्या काळान आमी सगळें ये यूज करताले खोले बी आनी चवथीक सुद्दां आमी वापरतात केळीचे खोले वापरतां मागीर एल्यूमिनयमचे वापरतां एकच्यूली ते बंद करपाक जाय केळीच्या खोल्यार हांव चड प्रिफर करतां कित्याक आमी तें वापरतां सो तें म्हाका दिसतां इको फ्रेंडली म्हाका दिसतां तेजेर जेवल्यार खूब आनी मातशी स्वाद येता म्हाका दिसतां घरच्यांनी इतली आयदना मांडून दवरचीं नू खंयची जाय तींच उपयोग करपाची खंयच्या हेका लागतां बेस्टी न्यू घेतल्यार खर्चूय खूब जाता आमच्या घरांत जिनसां कमी जाता आनी आयदनांचो पसारो खूब जाता आमकां कळना की खंयचे आयदन खंयचे हेका वापरु आनी इतलें सगले आयदनां जायना आनी घर दिसता मागीर धाकटेंच सो हांव मानतां की आयदनां कमी वापरप आनी जिनस आता जिनस आसा ते सारके तरेन आमी खंयचे खंयचे हितून आसा ते तोपांनी की सारके तेका हे टेस्ट बीन तुमच्या हातीन आसा रूच बी येवपाक